हमारे देश में जो उपलब्ध अस्पताल है जो मेडिकल की सेवाएँ हैं जो सुविधाएँ है वह काफ़ी अच्छी है पहले की बजाय काफ़ी अच्छी हो चुकी है तो उसमें हमें काफ़ी हमें अच्छा मिला अच्छा योगदान मिला है जो कोविड महामारी हुई थी उसमें हमारा जो अनुभव हैं काफ़ी अच्छा रहा था उसमें सरकार के द्वारा काफ़ी कैम्प लगाए गए थे काफ़ी यह यह यह लोगों को और उनको योगदान दिया गया था उनको समझाया गया था काफ़ी काफ़ी सरकार का योगदान रहा था अच्छी दवाई गोलियाँ भी दी गई थी काफ़ी सुविधाएँ भी हुई थी फ्री में जाँचे भी की गई की गई थी इस वजह से हमारे क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है अब देश मे काफ़ी नए बड़े अस्पताल भी बन चुके है इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो हमारे क्षेत्र में जो बड़ी जो जाँचें है उनका अस्पताल खोला जाए और उनको जो है यहाँ पर लागू किया जाए जिससे हमें कई किसी भी प्रकार की जाँचें है वह आसानी से मिल सके